नखर गंसेखौ सालायनायाव सासे आयजोआ माबादि जानांगौ होन्ना नोंथाङा सानो जानुबाय आंनि मथेबा नखर सालायनायाव सासे आयजो जेनेबा एसे हौवाखौ एसे सहाय होनो हानाय बादि जानांगौ आरो जेनेबा हौवा हास्लाबाबा गथ' गथाइखौ फोरोंनाय मानाय बेबादि लांलाय लाबोलाय बेफोरनि फारसे माबा थाल लानो हानाय माबा थानांगौ आरो गुन थानांगौ आरो बेफोरथ' बेथ' बेसै बे फरा खरस होनायावथ' माबासै ओमफ्राय किन्तु जानाय लोंनाय संनाय खावनायनि बादैबाबो सासे आयजो बांसिन माबा थानांगौ आरो जेनेबा नोङो हौवाया दाबसेयाव थांगोन मागोन बिबादि गथ'नि गासैबो माबाखौनो बिमाया नायनांगौ जायो बिदि थाल थाल खालामनो हायियाव बा थाल खालामस्लाबनो माबायियावनो बिदिनो दावराव दावसि जालायनाय जायो आरो बिबादि मालाबा नोङो लेखाबो फोरोंनांगोन मालाबा माबा माबा लांलाय लाबोलायबाबो नोङो लां माबा नांगोन बिबादि हौवाखौ माबा होनो हानाय जानांगोन आरो बे न'वाव थाबाय थानायबा एसे खोथा बाथ्राफ्राबो एसे माबालायो दादाबादि जालायलायो नांलाय खमलायबो जायो बेबादि आरो मा होनखोथाय आं